میرے پاس خفیہ اجزاء ہے جو میں اپنے پکوان میں شامل کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ میں بریانی بنانا چاہتی ہوں اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس جگہ اگر ہم کچھ پکوان وغیرہ بناتے ہیں اس میں الگ الگ مصالحوں کا پریوگ کیا جاتا ہے تو ہم بریانی میں جو مصالحے میں پاؤڈر ڈلتے ہیں اس میں جس میں سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو سب سے پہلے زیرہ اور ایک ہوتا ہے شاہی زیرہ سونف تیز پات کے پتے جاوتری پھول ہوتا ہے چھوٹی الائچی ہوتی ہے ہری الائچی ہوتی ہے جائفل ہوتی ہے بڑی الائچی ہوتی ہے سوکھی مرچ ہوتی ہے دال چینی ہوتی ہے ثابت دھنیا ان سارے مصالحے جو بریانی میں ڈلتے ہیں ان میں اتنے ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم اس میں بریانی میں یہ سب چیز ڈالتے ہیں نا تو ہماری بریانی اتنی ٹیسٹ اور اتنی مزیدار کی لگتی ہے نا کیونکہ اگر ہم ان میں سے دو تین چیز بھی نہیں ڈالتے ہیں نا تو ایک چیز بھی نہیں ڈالی اب جیسے کہ ہم نے جائفل نہیں ڈالا تو اتنی بری لگتی ہے بریانی اتنی بری کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو کمی رہ گئی ہے تو اسی وجہ سے یہ جو مصالحے ہیں یہ مصالحے اتنے اچّھے ہیں کہ ہم اگر اس میں بریانی میں ڈالتے ہیں نا تو اتنی ٹیسٹی بریانی بنتی ہماری تو میں سب سے زیادہ ان مصالحوں کو بریانی میں ڈالتی ہوں کیونکہ اس میں یہ جو مصالحے ہوتے ہیں کافی اچّھے لگتے ہیں اسی لیے یہ ثابت دھنیا ہو گیا اس کے بنا بھی اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ بری لگے گی اس لیے سارے مصالحوں کو یہ ڈالنا چاہیے اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے